हैलो नमस्कार भैया मां अलीगंज मां ॻाल्हायां पई असां हिते लखनऊ में कपूरथला ते रहंदा आहियूं असां न शिफ्ट करे ॿाहिरि वञूं था त असांजे घर में डिस्पोज़ल थोरा सामान निकिता आहिनि थोरा गते वते जी पैकिंग थी आहे हू सब सामान निकिता आहिनि थोरो पहिरे जो बि सामान आहे उहो हटाइणो आहे जीअं लकड़ी जी सीढ़ियूं आहिनि थोरी

त असां तव्हांखे गुज़ारिश कयूं था की तव्हां असांखे कोई माण्हू मोकिलो जेसि ते की असां हिन खे हटाए सघूं ऐं हिन खे वरी रियूज़ थी सघे जीअं की अॼुकल्ह किचरे जे दॿे में बि फिटी करे छॾूं ता त हुन में बि नुक़सान थिए थो त असां सड़क ते हिते हुते न था फिटी करणु चाहियूं असां चाहियूं था की तव्हां एल डी ए वारा कंहिंखे बि हितां मूंखे नगर निगम मां कंहिंखे तव्हां मोकिलो जेके की इहे अची करे असांजो सामान खणी वञनि मुंहिंजो घर जो एड्रेस फ्लैट नम्बर चारि सौ चारि ऑर्चिड सनशाइन अपार्टमेंट आहे ऐं कपूरथला राधेलाल जे साम्हूं असांजे घर जो एड्रेस पवंदो आहे मुंहिंजो फोन नम्बर नव छह नव वन हिक छह नव चारि सत छह पंज टू पंज आहे ॿ पंज आहे त तव्हां क कॉन्टेक्ट असांखे करे वठजो ऐं असां तव्हांखे एड्रेस वरी सां सम्झाए छॾंदासीं त तव्हां अची करे इहे सामान कृपया करे खणाए वठो